असांजे खेत्र में कला ऐं शिल्प वारनि जे समर्थन जे लाइ सरकारि घणेई अहिड़ा कमु कंदी आहे जंहिं में उन्हनि खे फ़ाइदो मिले जीअं उन्हनि खे घटि पैसनि ते कर्ज़ बी ॾींदी आहे सब्सिडी बि ॾींदी आहे तंहिं खां सवाइ उन्हनि जे लाइ कोई अहिड़ो बि प्लान कंदी आहे जिते हू पंहिंजे कला जो प्रदर्शन करे सघनि अहिड़ा घणेई हाणे सरकारि ठाहिया आहिनि नियम जंहिं में शिल्पकारनि खे पंहिंजी कला जो प्रदर्शन लाइ पंहिंजे कला जो बिज़निस वधाइण जे लाइ घणेई शयुनि जो समर्थन कंदी आहे उन्हनि जे लाइ उन्हनि खे घणेई शयूं ॾिसणियूं पवंदियूं आहिनि ऐं उन्हनि जे लाइ घणनि ई हंधु एग्जीबिशनूं बि लॻाईंदी आहे एडवर्टाइजमेंट बि कंदी आहे जंहिं में अखबारुनि में डेली माण्हुनि खे ख़बर पवंदी आहे कि हिते हिते हुन जूं एग्जीबिशन लॻियल आहिनि जंहिं जे करे उन्हनि खे काफ़ी सुठो प्रचार मिलंदो आहे त सरकारि पहेल कंदी ई रहंदी आहे ऐं हमेशह कंदी रहंदी